गोबरके जे छै पूजा पाठमे ही गोबर कनि अङ्गना घरसँ निपल जाइ छै किआकि गोबर जे पूजा पाठ जैसे भेलै कोनो पर्व भेलै या आर दिन रविवार कही गोबरसँ निपल जाइ छै किआकि दरगाह पर जे छै गोबरके निशान देइ छै ओ शनि रविके देइ छै ओकरासँ जे छै शुभ होइ छै लक्ष्मी जे छै कि घर आबै छै कते आदमी देखै छिऐ शनि रविके नहि देइ छै किआकि ओकरासँ लगै छै कि नहि कोनो बात छै इएह लए कऽ रङ्गो करै छै लेकिन एहन नहि होइ छै ओ तऽ ओझा तोझाके ई सभ बात नहि छै किआकि ओ शनि रविके निशदिन ओ जेछै कि देना चाही दरगाह पर गोबरके देघार जेछै तीनटा देघार देइछै तऽ ओकरासँ अच्छा होइत छै लक्ष्मी आबै छै ओकरा जे छै कि दरिद्र बाहर होइ छै अच्छा शुभ मानल जाइ छै आओर गोबर जे छै हर पूजा पाठमे गोबरके काम लागै छै गोबरसँ जेछै अच्छा शुभ मानल जाइ छै जैसे कि गोबर केओ भी कोनो भी पूजा पाठ करै छै ओकरामे कहै छै कि नहि गोबर देलासँ अनय छै पूजामे गोबरसँ शुद्ध पूजा होइ छै इएह लए कऽ गोबरके छिड़काव करै छै लोक पूजा पाठमे